अस डोगरे जि'यां अपने डोगरी फूड होई गेआ नमियां नमियां डिशां अपने खुद त्यार करने ते जि'यां होर बाकी प्रोफैशनल जैसे कुकिंग दा होई गेआ जि'यां नमियां कुकिंग करना होंदी नुहाड़े लेई असें जि'यां होई गेआ हून ओह् नमां चैनल आई गेआ जि'यां कोई कुकिंग दा नुहाड़ा उप्परा उस्सी सिक्खियै जां नुहाड़े परा किश नां किश आइडिया लेइयै फिर अपना अलग अलग तरह् दा अलग अलग तरह् दियां अपनियां डिशां त्य़ार करने ते डोगरी च जि'यां साढ़े बड़ी सारियां डिशां न एह्दे च अपना एह् आई गेआ मद्धरा होई गेआ जां अंम्बल होई गेआ राजमांह् जैसे डोगरी फूड जेह्का एह् साढ़े लेई साढ़े मतलब बड़ा पसंद करदे न डोगरे बाह्रों जो बी आइया जो बी कस्टमर बाह्रों आई गेआ जेह्ड़ा डिमांड अपने डोगरा फूड दी करदे न जेह्दे च असें गी बड़ा अच्छा लगदा के साढ़ा अगर डोगरा कल्चर इन्ना फेमस होआ दा ते न्हाड़े लेई असें थ्होड़ी होर तरक्की करना चाहिदी ऐ ते बाकी जो बी ऐ नुहाड़े लेई असें थ्होड़ी सिक्खना जो बी ऐ ओह्दे लेई असें थोह्ड़ी होर कोशश करियै अपना करी सकदे न बाकी